न मां अॼु सिधी कोई आयोजन में कोई आयोजित कार्य बाइकिंग कार्यक्रम में रेस में भाॻु वरितो कोन्हे पर मूं रेसिंग मुंहिंजे दोस्तनि सां गॾु कई आहे जिते रोड सुठा हुजनि जिते सेफ्टी हुजे हैलमेट पाए करे ने दोस्तनि सां गॾु ॻाल्हाइ करे पोइ उन्हनि सां गॾु मां बाइक जो रेसिंग जो कार्यक्रम बि कयो आहे कोई स्पेशल बाइकिंग कार्यक्रम में मां पार्टिसिपेट कोन कयो आहे जीअं त असां कॾहिं हितां खां वञु त सुबुह जे इलाइक़े में जीअं जोबड़ी नाथ पासे वञूं था त रोड ख़ाली आहिनि ग्राउंड बि मिलंदो आहे कॾहिं कॾहिं त उन ग्राउंड में हलाइण खां बाइक रेसिंग करणु सेफ आहे सेफ्टी इक्विपमेंट्स पाए करे जीअं की हैलमेट आहे हैंडग्लव्स आहिनि स्पोर्ट शू आहे इन जो पर्टिकुलर हिते हिन ईंदो आहे शू उहो पाए करे बाइक रेसिंग करणु खपे न त त इन में पाण खे चोट लॻण जो बि डपु रहंदो आहे संभाले करे बाइक रेसिंग मां हिकु खां ॿ दफ़ा कई आहे बाक़ी जनरली मां बाइक नॉर्मल स्पीड में हलाईंदो आहियां चालीह पंजाह किलोमीटर प्रति कलाक जे स्पीड में मां हलाईंदो आहियां बाइक इन खां वधारे स्पीड में बाइक हलाइणी न खपे हाईवे ते वध में वधि सत पंजहठि जे स्पीड ते मां हिकु माण्हू बाइक हलाईंदा आहिनि त उहो इहो अञा बि ठीकु आहे पर वधारे स्पीड पोइ जोख़िम ई आहे